असांजे स्कूल में टीचरूं जाम सुठी शिक्षा त ॾियनि थियूं ॿारनि खे पर मां चाहियां थी त ॿारनि खे हिकु धार्मिक ज्ञानु बि मिले जंहिं जे ज़रिए ॿार असांजे धर्म सां बि जुड़ी सघनि ॿी ॻाल्हियूं त सॼे स्कूल में जेको कान आहे उहो आहे प्रोजेक्टर सिस्टम ॿार जेके हाणे न नईं नईं टेक्नोलॉजी आहिनि जीअं प्रोजेक्टर सिस्टम थी वियो ऑडियो विजुअल सिस्टम थी वियो त हिननि जी बि हुननि खे पढ़ाई मिले ऐं वॾा वॾा मैदान हुजनि ऐं कुझु अलॻि अलॻि अलॻि अलॻि रांदियूं हुजनि जेके ॿार खेॾी सघनि ॿी ॻाल्हि त हिते छह माड़ जेके बिल्डिंग आहिनि त मां चाहियां थी स्कूल में लिफ्ट बि हुजण ज़रुरी आहे